जोङो ना ना लायोब्ला जोङो हारसिं हाला लायनो हाया नालाय जोङो ना लायोब्ला जोङो मा नांगौ सिखा नांगौ खदाल नांगौ रुवा नांगौ एखदम बाल्थिं खबाय जेखाय गासिखौबो लानानै ज' ज' हारसिं हायालै ना लायनाया लोगो लानानैसो जोङो नाखौ ज' ज' थेनानै सारनानै जोङो नाखौ लाबोयो आरो बे नायाव बे नाया जाहैदों जोङो बे सारोब्ला गाद्रा मुद्रा फिसा फिसौ गिदिदबो मोनो मागुरबो मोनो सिंगि मोनो नास्राय गोरि मोनो नास्राय निस्ला मोनो ना मावा मोनो ना बाला बोथिया मोनो ना फिथिख्रि मोनो ओमफ्राय बे नाया जाहैबाय जोंनो आदार बायदि जायो आरो बे जों नाखौ खस्थ' खालामनानै लाबोयोब्ला ओमफ्राय बेखौनो जोङो फाननानै संख्रि बानलु गासिबो जों बिजों फाननानै मोनो बिखौ जोङो खरस जानो थाखाय जों खाथिनाय जायो आरो नायाबो मोनसे फालांगिसो नालाय दा बे नाखौ लायोब्ला बयजोंबो जों ज' ज' ज'सो जानानै सारो आरो जोङो हयो जेखाय खबाय बाल्थिं खदाल सिखा गासिबो लानानैसो जोङो ना होननाय बुस्थुखौ मोनो बेखौ नङाब्लानो जों मोना हाथियार गैयाब्लानो जोङो मोना ना नागिरब्ला आखाय गोजा जों मोना जोंनो नांगौ खदाल सिखा बाल्थिं जेखाय खबाय गासिखौबो लांखा जोबनानैसो जोङो नाखौ जोङो नायगिरनानै बिजोंसो मोनो जोंनो असथ्र नांगौ हाथियार नांगौ जोङो बेखौ गासिखौबो लानानैसो जोङो सारनानै ज' ज' सारनानैसो जों लाबोनानै माबा राननानै जाफैयो आरो जोङो